किचन में रखना

क्या क्या मेरी सीमा से बात हो रही है क्या मेरी सीमा से बात हो रही है ओके मैम मैं इधर मैनेजर हूँ और मुझे अपने मुझे बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना है तो जिसके लिए मुझे की ज़रूरत है तो मैम क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप हमारे लिए वर्क करना चाहेंगी ओके मैम मुझे चाहिए कि मुझे बॉलीवुड थीम चाहिए इसमें सब कलरफ़ुल ड्रेसेस रहेगी करलफुल डेकोरेशन्स रहेगा तो आपको उसमें मतलब बहुत अच्छी अच्छी आपके साइड से क्या क्या फ़ोटोग्रफ़ी क्या रहेगी आप मुझे एक बार एक्सप्लेन कीजिए हाँ कुछ लाइक अ डिफ़रेन्ट चाहिए जो कस्टमर को अट्रैक्टिव लगे जो पसंद आए उसको देख के वो फिर ओके मैम आप अपने चार्जेज़ बता दीजिए मुझे फिर मैं आपको अपने इवेंट्स के बारे में कुछ डाटा शेयर करती हूँ आप उसको देख लीजिएगा कि किस टाइप से आपको ओके समथिंग फ़ाइव थाउज़ेंड ओके ओके मैं ओके मैडम मैं आपको अभी सारा कुछ डाटा है वाट्सअप पे शेयर करती हूँ एवं अब मैं और क्लाइन से और इसपे कॉन्वर्शेशन कर लेती हूँ फिर वो बताते हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको अभी कॉल करती हूँ थैंक यू सो मच मैम जी जी मैं सब आपको वाट्सअप डिटेल करती हूँ और आप हमारे इस्टूडियो का एड्रेस आपको प्रॉपर्ली पता है मैं आपको बता दूँगी और कुछ मैं आपको डेटा भी शेयर करती हूँ ओके मैम थैंक यू ओके ओके मैम